ارے سر یہ ساقب یہاں آئے میں کچھ منجمد علاج کے موڈ میں ہوں اور میرے ذہن میں ایک خاص ترکیب ہے مجھے آپ کی مزید کُلفی کی دو سورنگ اور منجمد دہی کی پانچ سورنگ چاہیے اچھا لگتا ہے سر تم اگر مجھے یہ حق مل گیا ہے تو آڈر کی کُل لاگت ایک سو ساٹھ جمع تین سو ہوگی جو کہ چارسو ساٹھ روپے کے برابر ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ سر میری مدد کرنے کا شُکریہ میں آڈر کے لیے تھوڑی دیر میں جو جھوم جاؤں گا ایک دعوتوں سے لُطف اندوز ہونے کے منتظر بالکل سر ایک بار پھر شُکریہ جلدی ہی ملیں گے